हेलो अ ओला से बात कर रहे हैं आप हाँ तो मुझे ना ऑटो आपको ऑटो ले के आ जाएंगे हाँ मुझे न जलालपुर जाना है तो आप कितनी देर में आ जाएंगे अच्छा तो अभी आप कहाँ पर हैं फूलबाग पर ठीक है जल्दी आ जाइए मुझे लेट हो रहा है मुझे कहीं जरूरी काम पर जाना है

तो आप हाँ पैसे बता दीजिए कितने दो सौ रुपए नहीं दो सौ तो ज्यादा हैं

चलो ठीक है डेढ़ सौ ले लेना पर आप जल्दी आ जाइए हाँ मुझे जल्दी जाना है ठीक है